جی ہاں بہت سارے کارنامے اور تمغے ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں بہت ساری ٹرافیاں ایسی ہوئی ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت سارے کھیل ہیں اسکولوں میں بھی ہوا کرتے تھے جن کو میں بچپن سے دیکھا کرتا تھا اور اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں ان کا میچ بہت شوق سے دیکھتا دیکھا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ وہ جس ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے تھے یا ان کے ٹیم جس ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی تھی اور جو میچ جیتتی تھی جیتتی تھی میں ان ساری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا کیونکہ مجھے ان کی بیٹنگ بہت زیادہ پسند تھی اور ابھی ابھی جب بھی مجھے موقعہ ملتا ہے تو میں ان کے معجزے ضرور دیکھتا دیکھا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس ٹرافی ہے انہیں بھی میں دیکھا کرتا ہوں اور اس سے محبت بہت خوشی حاصل ہوتی ہے